हा जय झूलेलाल जी जी हा हा ज़रूरु वठी वेंदासीं तव्हांखे आलमबाग जे अलावा ॿियो बि काॾे वञिणो अथव जी जी जी हा हा हलंदासीं बिल्कुलु हलंदासीं तव्हां घणा ॼणा आहियो अच्छा अच्छा ठीकु आहे तव्हांखे ठीकु आहे त तव्हां लोकेशन तव्हांजी कहिड़ी आहे त थोरो सो ॿुधाए रखो त मुंहिंजे लाइ नटखेड़ा जी जी हा अच्छा जी

अच्छा ठीकु आहे त मां तव्हांखे कॉल कंदुमि और अगरि तव्हांखे ॿियो बि काॾे हलिणो हुंजे त तव्हा मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो अगरि तव्हांजी इच्छा हुजे छो की हिते त इलाही कुझु घुमण जे लाइ आहे बजारियूं आहिनि हाणे त हिन समय ऑफ़र जो टाइम हले थो त ओॾे बि तव्हां हली था सघो और असांजो चार्जिस बि इलाही रीजनेबिल आहे छो जे करे असां सिंधी भायर आहियूं पाण में हिकिड़ो पाण सिंधियुनि सां त असां पंहिंजो घटि ई रीजनेबिल रेट वठंदा आहियूं बाक़ी तव्हां हिते त इलाही जॻहियूं अथव भूल भुलैया आहे चिड़ियाघर अथव अगरि तव्हां अॼ त तव्हां भले जेको कयो ॿिए ॾींहं बि तव्हां मूंखे बुकिंग कराए सघंदा आहियो जी तव्हां हिते नया आया आहियो जी जी अच्छा एॾे त बसि तव्हां जेसि तक वेंदव त हाणे ईअं त आहे बुकिंग जो त सौ रुपिया ई आहे पर हाणे अॻिते वेंदव त पोइ अॻिते जो थोरो जेको हूंदो वधी वेंदो त बि ज्यादा न वधंदो आहे ईअं त हंड्रेड हा सौ रुपिया आहिनि छड़ा अच्छा त तव्हां उहो ई ईअं कयो तव्हांखे हिक ऑप्शन बि मां ॾियांव थी पई की तव्हां हिक घंटे जे हिसाब सां बि तव्हां बुकिंग कराए सघंदा आयो जीअं जी हा हिक घंटे जा छड़ा पंजाह रुपिया अथव त जीअं हा त अगरि जे ॿ घंटा टे घंटा जीअं कयो त ईअं तव्हांजा मतिलब करे सघंदा आहियो तुरंत जी इहो इन इहो ई घट में घटि ई मां तव्हांखे ॿुधायां पियो और ॾिसो तव्हां अञा कयो तव्हां जी थोरा एक्स्ट्रा लॻी वेंदो त उहो कोई ॻाल्हि कोन्हे हाणे एतिरो त करे सघंदा आहियूं ॾह वीह ॾह पंद्राहं वीह मिन्ट अगरि एक्स्ट्रा थी वञे त कोई ॻाल्हि कोन्हे जी हा हा ठीकु आहे त तव्हांजो इहो ई इहो ई इहो ई आहे न नम्बर त मां इन ते तव्हांखे पुॼी करे कॉल कंदोमाव तव्हां कॾहिं कल्ह जे लाइ चओ था टाइम काएं बजे सुभाणे घणे बजे यारहें बजे यारहें बजे थोरो सो मुंहिंजी हिक और बुकिंग आहे त तव्हां मां सोचां थी तव्हांखे जीअं ॿारहें साढी ॿारहें मां तव्हांखे उ उतां वठदोमाव तव्हां वटि पुॼी करे अच्छा अच्छा त ठीकु आहे तव्हां कहिड़ो यारहें चओ था त मां पंहिंजो पहिरीं वारनि खे थोरो डिले करे मां हुननि जो अॻिते करे छॾां थी पई जी जी हा त इहो त इहो त इलाही सुठो इलाही सुठो हा ठीकु आहे मुंहिंजो एॾा जी बि बुकिंग आहे और थी सघंदो आहे थोरा ॿी बि ॿ बुकिंग बुकिंग जे मथां बुकिंग त थींदी वेंदियूं आहिनि न असुल में त हा और ॿियो धूप जो टाइम आहे इहो त तव्हांजो बढ़िया रहंदो मंदिर तव्हांजो खुली वेंदो अथव चईं चईं खनि खुली वेंदो अथव जी त हा तव्हां चईं खां पंजे दर्शन करे उन खां पोइ तव्हां मार्केट कयो आराम सां तव्हांजे लाइ इहो सही रहंदो जी हा हा बिल्कुलु तव्हांखे पिक बि कंदुमि ड्रॉप बि करे रखदुमि ठीकु आहे

हा जी जी जरुर ज़रूर ज़रूर ज़रूर मौक़ो ॾीजो असांखे शेवा जो असां तव्हांजो ई शेवा लाइ असांजो इयो ई नहर जी तरफ़ आहियूं असां असां हिते हा जी असां हिते आया आहियूं नेहर जी तरफ़ असांखे साल खनि थियो आहे हा त इहो ई कम शुरू कयो आहे असांजा ॿिया बि हलंदा आहिनि ऑटो असांजा जी जी असांजा ॿिया बि हलंदा आहिनि बिल्कुलु बिल्कुल तव्हांखे हिकदमि रेट जो तव्हां चिंता न कयो आराम सां तव्हांखे पुॼाए रखंदासीं तव्हांखे तव्हांजी डेस्टीनेशन ते जी मंदिर हा हिकदमि टेंशन फ़्री थींदो मां तव्हांखे आराम सां घुमाए बि रखदोमाव ॿी जॻहनि ते कोई हो कोन्हे सिंधी ते तव्हां विश्वासु करे ई सघंदा आहियो

हा जी ठीकु आहे ठीकु आहे त हाणे हीअ तव्हांजी बुकिंग पक्की अथव और कल्ह मां तव्हां ॾिए शाम जो चईं खनि हिकदमि मां साढी टे निकरदुमि तव्हां वटि मां साढी चईं पुॼी वेंदुमि चईं चईं खनि चईं बजे ठीकु आहे हा हा अरे म मंदिर ज्यादा दूर कोन्हे बसि पंद्रहें खां वीहें मिन्टे जो रस्तो आहे हा और हिन समय शाम जे समय ज्यादा भीड़ न हूंदी आहे भीड़ सुबह जे टाइम हूंदी आहे हुते जी जी हा हा सिधो ई रस्तो आहे जी जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे असां एॾे आला आलमबाग आहे हे जेको नहर जी तरफ़ रहंदा आहियूं असां असां हुते पहिरीं ॿाहिरि रतलकद ते रहंदा हुआसीं जी हा असां पंहिंजे ॿार जी पढ़ाई जे करे हिते आयासीं जी हा हिते नेशनल पी जी में पढ़े थो बी कॉम करे थो मुंहिंजो जी तव्हांजा ॿार कीअं जी अछ अच्छा अच्छा त ही किथे पढ़ेव अच्छा अच्छा भगवान सभिनि जो बसि हले पियो झूलेलाल सभिनि जी पत रखे ॿियो छा जी जी तव्हां सां ॻाल्हाए इलाही बढ़िया लॻो माूंखे हा त सिंधियुन में हिक सिंधियुन सां ॻाल्हाइण जी इहो सिंधी ॿोली जी सिंधी भाषा जी त ॻाल्हि ई ॿी आहे का मेरे को अपनोपन लॻंदो आहे हिक अपनोपन लॻंदा प्यार लॻंदो आहे हूं लॻे न थो पयो की मां पहिरीं दफ़ो तव्हां सां थी ॻाल्हायां इलाही बढ़िया तमामु बढ़िया लॻो हूं त पोइ कल्ह पोइ मिलूं था पाण मतिलब हुते ई ठीकु आहे मां अचांव तव्हांखे हुते चारि बजे ई ठीकु आहे जय झूलेलाल